गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिया गेम गेलेयो आरो बे गेम जों लोगोसे गावनि दुखु आरो गावनि मेंनायफोरखौ बावगारो आरो बेजोंनो बिसोरो मोजां थायो आरो दस्राजों सोमोनदो लायालासिनो आरो गावनि दुखु दाहाखौ बावनानै एबा बावनो थाखाय एबा जा जालांदों बेफोरखौ बावलांनो थाखाय गोथौ आरो गामि ओनसोलाव गेम गेलेयो आरो बे गेम जोंनो गोबां सम माला थाङो माला मायो बेफोरखौ मोनथिमोना आरोखि माला मेङो माला मायो आरो माला बावगोमालाङो दुखु दाहा बेफोरखौ मोनथिमोना आरो दा बेनि थाखायनो गिदिर गोथौ गामियाव बे गेम नि गेजेरजोंनो गावनि मेंनाय गावनि दुखु जानाय गावनि मानाय बेफोरखौ गासैबो बावगोमालांजोबो आरोखि गोथौ सिङाव थानानै गावनि खामानिखौ मावबाय मावनानै मोननाय फिथायफोर जे जानायफोर लोंनायफोर दुखुफोर दुखु दाहा गासैबो मेंनाय बेफोरो गेम गेलेबासो स्रां जायो आरोखि देहाखौबो मोजां मोनो आरो गेम जों लोगोसे सुखुबो जानो हायो गेम नि गेजेरजों नों मेंनायखौ बावनानै आरो खुसि जायो मोनसे गोजोनना फैयो गोसो सिङाव बेफोरनि दारैनो मोनसे गोथौ आरो सिङाव थानाय गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गोजोनै थायो आरोखि दस्राजों सोमोन्दो लायालासिनो गावनि खामानियाव बेस्थ' आरो गावनोगाव सुफुंनानै लायो गावनि जेंनाफोरखौ आरो टाइम लालायनानै बेलासिफोराव जेब्ला जमा जानानै गामियारि खौसे जानानै गावनि लोगोफोरखौ लानानै मोनसे जायगायाव जेनेबा रायज्लायो एबा गेम फोर गेलेयो गाबागावनि गामिजों लोगोसे लोगोफोरजों सिनायनायफोरजों बेफोरजों गेलेबा समआ माला माला थाङो आरो माला माला मेङो आरो नोंनि दुखु दाहा बेफोरखौ माला माला बावो नों गेम नि दारैनो मोनथिया आरोखि बे गेम आनो मोनसे नोंनि सुखु आरो दुखु नोंनि मेंनायखौ बावहोयो आरोखि लोगोफोरजों सम खाथायनानै सम बारहोनानै नों नोंनि मेंनाय नोंनि माला दुखु जानाय बेफोरखौ एसेबाबो गोजानाव दोनो आरोखि मानसिनि थाखाय बेनिखायनो गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरा रंजायो आरो जमा जमा थानानै ओरैबा ओरै गामिजों गामि बिदिनो बादायलायनायफोर मानायफोर बिदिबो जायो आरोखि सिङाव थानाय दस्राफोरनि दस्रा जायगाफोराव ओंखारनो हाला गोथौ जाबाय सिङाव गोथौ गामि सिङाव थानाय गावजों गाव खाथि आरो खाथि खाथि गामिनि बेफोरजोंनो मोजां सोमोनदो लालायो आरो बिसोरजोंनो मोजां रोखोम गेम आबो जमा जमा गेलेयो आरो बिदिनो गामि मोनसेजों जुजिनाय मानाय बेफोरनोसै गामियारि गोथौ सिंनि गामिनि मानसिफोरा गावबा गावजों जुजिनाय आरो बेफोरो जुजिनायनि गेलेनाय गेम फोरजोंनो समआ माला बारलाङो बेखौ मोनथिमोना माला थाङो माला मेंनाय मोनो बिदिनो आरोखि समा माला माला थाङो बेखौ जेबो मोनथिला आरो मेंनायबो मोनथिला मारै रंजानाय मेंनाय बेफोरखौ बावजोबबाय ओ गेम नि थाखायनो देहायाबो मोजां जायो आरो अनलाइन आवबो थायो आरोखि जे मानसिया बे गेम आनोसै मोनसे गेम आनो मोनसे ज' बानायो आरोखि मानसिखौ बेनि मानसि बै नोंनि लोगो नोंनि बादि बे खेला मोनसेयानो जोंखौ ज' बानायो आरोखि बे ज' गेलेनायावनो बे मुजिलायो आरो गोबावजों नुनाय एबा सिनायलायखानाय बिसोरजोंबो रायज्लायनानैबो मोजां नुयो मोजां मोनो बेफोरबो गोलैयो दा बिसोर मानसिफोरजोंनो गेलेयोबाथ' सिनायनाय मानसिफोरजों गेलेयोबाथ' बिदिनो माला मेंगोन माला मेंगोन मा समआ माला थांगोन बे खेलाखौ गोथौ सिङाव गेलेनाय जायो आरोखि बांसिनानो गेलेखायो दस्रायावबो गेलेयो गोथौआवल' गेलेया होनब्लाबो सम बारहोनो थाखाय गोथौ जायगायाव गेम गेलेयो आरोखि समजों होनबा गेलेबाय बेबायदिनो